हैलो हां हां जरूर मिली जाह्ग शैल एसी आह्ली गड्डी मिली जाह्ग जाना कुत्थै तुसें कोई गल्ल निं मिली जाह्ग शैल गड्डी मिली जाह्ग तुसें ई एसी आह्ली रेट देई ओड़ेओ दस्स ज्हार हारा एसी आह्ली गड्डी ऐ शैल गड्डी ऐ ऐसी वैसी गड्डी निं ऐ इनोवा जाए गी लॉस्ट देई ओड़ेओ सत्त हां पक्का डन ठीक ऐ ठीक तुस फोन करी ओड़ेओ इस नंबर पर गड्डी भेजी ओड़गा अ'ऊं कोई गल्ल निं ठीक